सुपौल जिलाके जलवायुमे कोनो खास परिवर्तन नहि यऽ जाहि हिसाबसंँ होना चाही प्रदूषणके वजहसँ सुपौल जिलाके मौसममे बहुत किछु अलग अलग चीज देखैला मिलैया एहिमे बिना मौसमके बारिश भए जेनाय गरमीेमे अनुकूल बहुत अधिक गरमी भए जेनाय या जाड़मे समयसंँ पहिने जाड़ाके आबि जेनाय ई सब जे छै बदलाब भए रहल या एहिके अलावा सुपौल जिलाके जलवायुमे कोनो खास परिवर्तन नहि बहुत बढ़िआँ अभी तक अपन अनुभवके हिसाबसंँ सुपौल जिलाकेँ जलवायु बहुत ही बढ़िआँ अछि ओहिमे कोनो खास परिवर्तन नहि भेल यऽ आओर परिवर्तन जे छै होना चाही बदलाव होना चाही जलवायुमे भी जे ई सब बदलाव भेल छै ई सब नहि होना चाही